हां मैह्ता साह्ब बोल्ला दे नाई होर बोल्ला दे मैह्ता साह्ब हां मड़ो में थुआढ़े कोल आना हा बाल कटाने आस्तै अच्छी कटिंग करदे ओह् कोई नीं चलो ठीक ऐ में इक दकाना पर गेआ माए छड़े रड़े पाए उसने बाल ढ़गै दे नीं कट्टे नां किश केह् रेट चला दा बाल कटिंग केह् ऐ मैंह्दी छैंदी कलर छलर लाना होऐ ते केह् रेट ऐ दक्खो जी में लान्ना नौ पोआइंट इक गोदरेज ब्लैक रोज चलो ठीक ऐ कटिंग कुटिंग होई जाह्ग चलो ठीक ऐ ते दकान केह्ड़ी जगहा ऐ थुहाड़ी आ कलोनी माइंडा हास्पिटल दी कोई ते कलोनी ऐ नीं अच्छा अच्छा अच्छा हां जी दकान दा नांऽ दकान दा कि नांऽ रक्खेआ दिलवर बार्बर शाप एह्दा टाइमिंग केह् ऐ सर थुआढ़े कोल आने दा सर चलो ठीक ऐ में थुआढ़े कोल आना कोई शामीं चार साढ़े चार बजे आना तो इक कलर कुलर कलर बी कराना ते कटिंग बी करोआनी ऐ पर होना चाहिदी शैल ठीक ठाक बढ़िया कटिंग होनी चाहिदी ठीक ऐ सर ठीक ऐ थैंकयू सर थैंकयू ओके